हाँ वैसे तो मैंने बहुत सी मूर्तियों का निर्माण नहीं किया है परंतु मैंने शिवरात्रि के समय शिवलिंग का निर्माण किया था उस समय मुझे शिवलिंग को बनाने में ज़्यादा कठिनाई तो नहीं आई परंतु उसको बनाने में मुझे शंकर जी की पिंडी बनाने में और उसके साथ छोटी छोटी उनकी मूर्तियाँ बनाने में दो से तीन घंटा लगा था और उसके बाद मैंने उसका अभिषेक किया लोगों ने उस मूर्ति की बहुत प्रशंसा भी की और मुझे इस त्यौहार को बड़े त्यौहार की तरह मनाना था जिससे मैंने उसमें भंडारे भी किए और बहुत ही भजन हुए बहुत ही भजन हुए और सभी लोगों ने इसका बहुत आनंद उठाया मूर्ति मूर्ति बहुत ही अच्छी बनी थी जिससे सभी लोगों ने उसकी ख़ूब प्रशंसा की और उसका अभिषेक दूध जल सब चढ़ा कर किया और उसके बाद भंडारे का भी सभी लोगों ने आनंद लिया इसी प्रकार शिवरात्रि का त्यौहार ख़ूब अच्छी तरह से बीता धन्यवाद